त चित्रकारी ऐं मां ईअं लॉकडाउन में शुरू कई हुई जॾहिं लॉकडाउन में माण्हुनि वटि कुझु हूंदो न हुओ करण जे लाइ त माण्हू इलाही डिप्रेशन में अचनि पिया त हुन महिल मां पंहिंजे फ्री टाइम में वेई करे जेतिरी बि म मां वटि कॉपियूं पेंसिलूं हूंदियूं हुयूं मां हुननि जी ड्रॉइंग कंदी हुअमि मूंखे जेको ॾिख ॾिस डिसाई ॾिखाई ॾींदो हुओ ॿाहिरि जो जेको बि मां ॾिसंदी हुअमि हुन खे मां ड्रॉ करणु शुरू करे रखंदी हुअमि ईअं मां महामारी जे मथो इलाही कुझु ठाहियो वरी मां पंहिंजी सिचुएशन जे मथो इलाही कुझु ठाहियो वरी मां डॉक्टरनि जे मथां ठाहियो हुननि माण्हुनि जे मथां ठाहियो जंहिंजी डेथ थी थी वञे पई हीअं मां हुन टाइम ते शुरू कयो ऐं हाणे हुन खां पोइ मुंहिंजे जीवन शैली इलाही विकसित थी आहे ईअं मां इलाही मुंहिंजी ड्रॉइंग उभरी वई आहे शेडिंग उभरी वई आहे मां पेंटिंग कंदी आहे हाणे क्राफ्ट कंदी आहियां मां हाणे त मां इलाही हुन चीज़ खे मां इंप्रूव करे वठो आहे